पाणीअ जो बिल पटाइण लाइ मां वटि ॿ रस्ता आहिनि या त मां ऑनलाइन कयां या त ऑफलाइन कया अगरि ऑफलाइन मूंखे वञिणो आहे त मां पहले उन्हनि खे नगर निगम नंबर ते फोन कंदीमांनि और हुन सां पंहिंजो बिल पुछंदमि जेतिरो बि हूंदो उहो वञी करे मां हुते वञी पेमेंट करे ईंदमि और अगरि मूंखे ऑनलाइन करिणो आहे त पाणीअ जी अथोरिटी जी वेबसाइट ते लॉगइन करे मां हुन में ॾिसी सघंदी आहे कि मुंहिंजी केतिरो बिल आयो आहे लॉगइन करण सां मूंखे पतो पेईजी वेंदो जेतिरो बि बिल हूंदो उहो मां उन्हनि खे ऑनलाइन पेमेंट करे छॾंदमि